ہلو السّلام علیکم جی الحمد للہ اپنا بتائیے جی میرا ایک جی ہم آپ کشن گنج سے بات کر رہے ہیں میرا ایک فرنیچر کا دکان ہے تو آپ بتا سکتے ہیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کے خدمت میں میں حاضر ہوں

جی ہاں تب جی آپ کو ڈبل بیڈ والا آپ کو پڑ جائے گا ایک لاکھ بیس ہزار کا ہاں اگر آپ اگر آپ کا سارے سامان سب سامان کے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بیس فیصد ڈسکاؤنٹ ملے گا جی جی ریڈی میڈ بھی ملتا ہے آپ اگر آڈر کریں گے تو اچھی لکڑی بھی مل جائے گی آپ کو آپ کو کون سی لکڑی کی چاہیے جی

جیسے ہوا نیم ہوا ساگوان ہوا اور کیا کہتے ہیں آم کا کاچ کا ہوا وہ لکڑی ہوا اس میں آپ کو سر مہنگا ہوگا اس میں کیوںکہ ساگوان کا قیمت زیادہ ہے تو اس میں آپ کو مہنگا پڑے گا

پہنچانے کا آپ کو کیا کہتے ہیں الگ سے چارجز لگیں گے بھاڑہ لگیں گے الگ سے آپ کو دینا ہوگا جی جی جی آپ کے گھر تک پورا ہر سامان پیکنگ ہو کے پہنچ جائے گا جی ہاں ابھی فی الحال جو میرے پاس جو موجود ہے تو کچھ نیم کے بھی ہیں اور کچھ آم کے بھی ہیں

ساگوان کا ابھی نہیں ہے فی الحال اگر آپ بولیں تو میں آپ کو پانچ دو تین دن میں بنوا کے دے سکتا ہوں ابھی لیکن اویلیبل نہیں ہے ابھی موجود نہیں ہے او جی جی جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک شکریہ